सोलोंथाया माखासे हारिमुवारि हुदाफोरखौ सोलायदों मानि सोलोंथाया जोंनि हारिमुवारि हुदाफोरखौ हुदाफोराव गोबां जौगानाय लाबोदों सोलोंथाया जोंनि हारिमुवारि बिथिङाव फारफ्रोम बिथिङाव एसेब्लाबो जौगानाय लाबोदों जेरै हारिमुनि बिथिङाव होनोब्ला लेरनाय फरायनायाव गाननाय जोमनायाव मोसानायाव दामनाय देनायाव फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो सोलोंथायनि गेजेरजों गोबां जौगासारनायखौ जोङो लाबोनो हानायखौ नुनो मोनदों आरो गुबुनफोराबो जोंनि सोलोंथायनि गेजेरजों माखासे हारिमुवारि जौगानायखौ नुनानै गुबुनफोराबो सोलोंनो हमदों